جیسے کہ کمیونٹی مطلب ہوا کہ ایک ساتھ سب کا رہنا جیسے ہم پریوار ہیں ایک ساتھ رہتے ہیں اس کو کمیونٹی بولتے ہیں اور جیسا کہ جیسا کہ ہم ایک ساتھ ملتے ہیں کب کہ جیسے کون ٹیم رہتا ہے تو عید پر ایک ساتھ ہو جاتے ہیں اور عید ہوا اور محرم میں جیسے سب آتے ہیں چاچا مطلب سب رشتےدار آتے ہیں اور دور دور کے بھی رشتےدار آتے ہیں گاؤں کے بھی رشتےدار آتے ہیں اور گلے ملتے ہیں اور سلام دعا کرتا ہے کاہے کہ کوئی برسوں سے بہت دن کے بعد کوئی ملتا ہے تو بہت اس کا بہت بات رہتا ہے وہ اپنے آپس میں گفتگو کرتا ہے اور جیسے عید کے موقعے پر بقرعید کے موقعے پر ملتا ہے تو انسان اس سے ملتا ہے تو بہت دنوں کا بعد ملتا ہے تو اس سے رابطہ ہوتا ہے اور اس کو اس سے بات ہوتی ہے بہت دیر دیر دیر دیر دیر تک بات کرتے ہیں تاکہ بہت سارا بات ہوتا ہے اس کے ساتھ جو بڑے دن کے بعد ملتے تو اس اس کے ساتھ بہت سارا بات کرتے رہتا ہے اور جیسا کہ ایسے ہی پھر موج مستی کرتے جب محرم کا ٹیم آتا ہے تو ایک جگہ سب ہونے کے کارن دوست یار سب مل جاتے ہیں اور اور دن سے رشتےدار اور سب آپس مل ایک جگہ ہو جاتے ہیں تو خوشی بڑھتی ہے اور اچھا لگتا ہے پھر جیسے دوست یار بھی مل جاتے ہیں سب مل جاتے ہیں تو اس میں اچھا لگتا ہے اور جیسے بقرعید میں سب آ جاتے ہیں دور دراز سے دوست یار اور گاؤں والے سب اکھٹا ہو جاتے ہیں اور پھر اپنا خوشی اظہار کرتے ہیں پھر آپس میں بات کرتے ہیں پھر کئی سارا سارا بات کرتے ہیں جو بہت دنوں کے بعد کوئی بھی ملے گا تو اچھا لگتا ہے اس سے ملنے کا پھر اس سے اچھا سے بات کرنے کا اچھا لگتا ہے اس سے گفتگو کرنے کا تو جیسے بقرعید عید ہو گیا عید میں سب آتے ہیں خوشی کا موقع ہوتا ہے تو اس میں سب خوشی آپس میں بانٹتے ہیں اور اپنے گلے ملاتے ہیں اور خوشی کا اظہار کرتے ہیں پھر پھر دوست یار بھی ملتے ہیں پھر رشتےدار بھی ملتے ہیں پھر جو بغل اڑوسی پڑوسی کا وہ بھی گلے ملاتے ہیں اس میں خوشی کا ماحول ہوتا ہے اور خوب اچھا لگتا ہے دیکھنے میں بھی بھی اور سننے میں بھی اور سنانے میں بھی بہت اچھا لگتا ہے اور رشتےدار آتا ہے تو اس کو کھانا کھلانا اور خوشی کا ماحول ہوتا ہے اس میں بہت اچھا لگتا ہے اور دوست یار بھی ادھر سے آتے ہیں اور دور دراز سے بھی دوست یار آتے ہیں ملنے کے لیے خوشی کا موقع رہتا ہے اور دوست یار آتے ہیں اس کو خوشی دینا ہمارا کام رہتا ہے ہم اس کو خوش کر دیتے ہیں جیسے عید کا موقع ہوا بقرعید کا موقع ہوا محرم کا موقع ہوا جیسے کوئی شادی اودی ہوئی کسی کی اس میں دوست یار آتے ہیں پھر کھانا اونا اس کا ہر ویوستھا کرتے ہیں اور اس کو اتنا سا ہو سکے کہ اس کو خوشی دے سکے اس کو بہت دن کے بعد کوئی ملتا ہے تو اس کو ناراض کرنا اچھی بات نہیں اس کو خوش کر سکے تو یہی ہے دھول شادی پہ کبھی آتے ہیں دوست کبھی عید پہ آتے ہیں کبھی بقرعید پہ آتے ہیں کبھی محرم میں آتے ہیں اور دوست یار کو پھر اچھا سے اس اچھا سے خوشی دیتے ہیں اس کو